टेक्नोलॉजी के कुछ हानिकारक दुष्प्रभाव आपको बताने जा रहे हैं जैसे ऑनलाइन हो गया है कोई भी सामान है जैसे नेटवर्किंग है जैसे नेट है यह सबसे दुष्प्रभाव पड़ रहा है बच्चे हैं मोबाइल बनाया टेक्नोलॉजी के अच्छे हैं बात करने के लिए अच्छी है पर उस उसे बच्चे भी देखते हैं उसे बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ता है सोसल मीडिया हो गया यह सब जैसे फेसबुक हो गया यूट्यूब हो गया इस पर क्या होता है ऐसे कभी कभार हो गया जैसे शादी है विवाह है उसी में के किसी की बहन की शादी हो रही है किसी की बेटी की शादी हो रहा है उसमें वीडियो बनाकर कोई डाल दिया है या किसी के आपसी झगड़ा है उजा जात है उसका बी चोरी छिपकर बीडियो बनाकर डाल देना यह सब दुष्प्रभाव ही है एक तरह का कभी जाइए कॉलेज में जाइए या ब्लॉक में जाइए या बैंक में जाइए कभी आपको पता लगेगा कि आज सर्वर नहीं है सर्वर नहीं है उसके लिए आपका काम नहीं हुआ कल होकर जाइए यदि कल भी यदि सर्वर नहीं है फ़िर भी नहीं होगा तो यह सब हानिकारक दुष्प्रभाव है जैसे अब उसे भी आदमी पर भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है माने टेक्नोलॉजी आई है गाड़ी घोड़ा आया है जिससे मज़दूर का भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है जैसे अब सब मशीन से काम हो रहा है जिसके कारण मज़दूर को जो है अपना बैठे हुए रहते हैं क्या करें इसे खाने का भी उन लोगों को कभी कभी ऐसी आदत आफत पड़ जाती है ऐसे लानत है पहले था जब टेक्नोलॉजी होना चाहिए टेक्नोलॉजी कोई दिक्कत नहीं है मगर इस इससे भी टेक्नोलॉजी अच्छा भी है पर इसे हानिकारक जो दुष्प्रभाव है इसपरपे आदमी लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसे भी दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है आदमी आलसी होते जा रहे हैं काम के लिए नहीं है कोई फेसबुक पर लगा है कोई कुछ पर लगा है इससे होता है जो यह जो समाज में जैसे यह सब देखने के बाद जैसे कोई भी गलत चीज़ को पोस्ट कर देने पर या केसी भी डाल देने पर जो ग्रामीण के गाँव घर पर जो असर प्रभाव पड़ा है बहुत बुरा असर प्रभाव पड़ा है इसके कारण आने वाला भविष्य में यदि बच्चे हैं तो उसको बहुत गलत व्यवहार पड़ रहा है जैसे बच्चे भी अब से यह टेक्नोलॉजी के मामले से अब सही से पढ़ नहीं पाते हैं